हँ जेना हमरा गायके बारेमे हमरा मालुम हइ खराब हइ छै तऽ ओकरा देहसँ बीमारी केना होइ छै से सब दोसरो ककरोसँ डाक्टरोसँ देखाकऽ आदमीसँ देखाकऽ बजलहुँ पूछलहुँ हँ तऽ ओकर दबाइ देलहुँ खाइ पीयैमे सुस्त रहय छै तऽ ओकरो पूछ पाछ होइ छै दबाई बिरो होइ छै कोइ दिक्कत नहि हँ आओर जबतक ओ आदमीके पूछ पाछ नहि कयलहुँ तब तक मोनमे अपना शङ्का रहल जे हम केनाकऽ समय एकरा बढ़िआँ रखबय हँ पाज कयलक तऽ ठीक रहल मोन अगर पाज नहि कयलक तऽ मोनमे विश्वास नहि रहल ओकरा माल जालपर चाँइक कयलियै कुट्टि पानि टाइमपर देलियै हँ कनी ओकरा खाइ पीयै लए व्यवस्था बढ़िआँ रखलियै घर बाहर करय छियै तऽ ठीक रहय छै जगह बदलैत रहय छियै इएह सब बात होइ छै हँ गायके बारेमे दूध बढ़िआँ भेल तऽ तनी मोटगरपर भेल दूध कनी खराब भेल पातर तब ओकरा बुझलियै जे दूध बढ़िआँ नहि छै हँ अइ सबके बारेमे बच्चोके ओकरा बच्चाके दै छियै पीयै लए तऽ ओकरो पीयऽ दै छियै तकरा बादे अपन दूध दुहय छियै इएह सब ठीक छै कोइ दिक्कत नहि इएह सबके लअ कऽ काम चलय छै गायके बारेमे हम विशेष जतेक जानय छी ओतेक हम बात बजली आओर की कहू आओर सब ठीके छै आओर गायके मतलब बीमार तीमार पड़ल तऽ डाक्टरो देखेलहुँ चाहे कोइ दोसरो पड़ोसीसँ पूछ पाछ कयलहुँ जकर जखनी जरूरत पड़य दबाइके तकरा दबाइ दै छियै हँ ओइपर ओ अपन दू एक दिनमे ठीक भऽ गेल तब मोन खुशियाली रहल जे हँ हमर माल ठीक यऽ गाय चाहे महिंस बुझलियै कि नेे तऽ हमरा सबके तऽ जतेक जानकारी छै ओइमे हम चाहय छियै जे मालके गायके हम खियैयै बढ़िआँसँ बढ़िआँ से रखियै गोबर करसी ठीकसँ साफ सुथरा रखय छियै कोइ दिक्कत नहि हुअ दै छियै इएहे सब बात छै हमरा आब कहयके मतलब जे अपन जहाँ तक बढ़िआँ सोचय छियै तहाँ तक ओकरा गायपर ध्यान रखय छियै खूब बढ़िआँसँ हँ दिक्कत नहि हुअ दै छियै खाय पीयैमे कोइ तकलीफ नहि हुअ दै छियै इएह सब बात छै आओर की कहू आओर विशेष बात जे गायके ककरो कान गरम भऽ गेल तऽ बोखार आ गेल कखनो बोखार टूटल तऽ पाज कयलक ठीक रहल पाजो करय हइ तऽ अन्दाज भऽ जाइ हइ करय हइ बढ़िआँ छै तेँ लअ कऽ ई बात सब नहि होइ छै आओर सब ठीके छै कोइ दिक्कत नहि बुझलियै कि ने हँ गायके बारेमे इएह सब हमरा अरके जानकारी यऽ जे हम चलि रहलहुँ हँ ओकरा गायके देखभाल कए कऽ सङ्गे कटबय छी ओकर दूधो हमसब दुहय छियै तऽ ओकरा देखोभाल बढ़िआँसँ करय छियै कोइ दिक्कत नहि हँ सब ठीके छै कोइ दिक्कत नहि आओर की कहू हम आब विशेष बात बात बजयके की छै जते जनकारी छै ओतेक हम करय छियै जे जानकारी नहि रहल तै बातपर दोसरसँ पूछ पाछ कयलहुँ डाक्टरे देखेलहुँ हँ गायके लेकिन देखभाल करय छियै ठीकसँ कोइ दिक्कत नहि बोखार आबय तैयो पाज नहि करय तैयो सब देखभालमे रहय छियै खाय पीयै लए जे कुट्टि पानि होइ छै सेहो ठीकसँ दै छियै अपना भरि कमजोरी नहि रखय छियै चलय छै एनाहिते कए कऽ समय कटि रहलैहँ आओर की कहू बात बढ़िआँ छै इएह जे अपन सेवा करय छी आर ओकरासँ फायदा उठबय छी दिक्कत नहि होइए हँ आओर आओर कनी विशेष बात जे माल जालपर ध्यान जादे रखय छियै बुझलियै कि नहि हँ माल जालपर ध्यान बेसी रखली अपने कनी दिक्कत भेल तऽ भेल लेकिन माल जालके दिक्कत नहि दै लए चाहैत रहय छियै इएह सबके अन्दाज रखय छियै चलि अपन रहलै हँ इएहपर ठीके छै कोइ दिक्कत नहि बढ़िआँसँ छै एखनो कोनो दिक्कत नहि छै दिक्कतवला बाते नहि छै कोनो हँ जखन दिक्कत बुझायल तखने हम अपन एकरो अड़ोस पड़ोसवला सँ पूछि लेलहुँ चाहे डाक्टरेसँ देखा लेलहुँ इएह सब कए कऽ ओकरा बढ़िआँ रखयके कोशिश करय छियै बढ़िआँ रहय छै हँ इएह सब बात छै आओर बढ़िआँ छै कोइ बात नहि तकलीफ छै हँ माल जालपर ध्यान बहुत जादे रहय छै ओकरा साँझ भिनसर खेनाय पीनाय दैमे नहि हटय छी दऽ कऽ गोबर करसी साफ सुथरा कए कऽ रखलहुँ मालके कोइ दिक्कत नहि आओर विशेष की कहू विशेषमे तऽ आब जेहन माल रहतै तेहने ओकर काम होतय माल पर निर्भर करय छै बढ़ियाँ रहय छै तऽ बढ़ियाँ खूब लागल अपनो नहि दब भेल तऽ दबके हिसाबसँ ओकरापर चलयके पड़य हइ बात बुझलियै इएह बात छै सब ठीके छै कोइ गड़बड़ नहि छै माल रखने छियै तब ओकरा मेहनत तऽ करबे करबय चलतय चलतय जेना चलतय तेना चलेबय चलबयके पड़बे करतय इएह सब कऽ कऽ समय गुजारि रहलियै हऽ बात इएह छै हँ गायके देखभालमे कमजोरी नहि रखय छियै सब ठीके रखय छियै कोइ तरहके दिक्कत नहि कर करय लए तैयार छियै सबकिछु हम अपन देखभाल करय छियै ठीक सँ कोइ दिक्कत नहि हँ कुट्टि पानि जेना जे भेलय खेतीबाड़ीसँ आनिकऽ दऽ देलहुँ खेलक कुट्टि काटिकऽ देलहुँ इएह खिचड़ी तिचड़ी मिलाकऽ खीयेलहुँ कोइ दिक्कत नहि आओर सब ठीके छै कोइ गड़बड़ नहि छै बात इएह छै आवाज जेना अहाँके बुझाइ तेना बुझियौ हमे आब की कहू अइपर अहाँके सुविधा सुविधा सब बात मालुम होइए जायत होयत हमरा गायके लअ कऽ टेंशन करय छियै रखय छियै गायके देखभालमे बढ़िआँ रहय छी कोइ दिक्कत नहि कोइ दिक्कत नहि हँ सेवा केलामे नेबा मिलय छै सेबा कयलामे नेबा मिलय छै सेवा करय छियै नेबा मिलय छै गोबरो तऽ होइ छै गोबरो कनी गड़बड़ेलक पतरा तऽ ओकरा फेर दबाइ तबाइ देलहुँ गोबर ठीक रहल तब तऽ ठीक रहल दबाइ बन्द रहल एनाहिते कए कऽ समय कटि रहलइ हँ बुझलियै हँ आओर की कहू बेसी बात एतबेपर बात भऽ जाइ हइ राफ साफ तकरा बाद मालके देखय छियै चलय छै चलय छै तऽ ओकरे घास भूसामे लागल रहय छियै अपनो भीड़ भरक्का भेल तऽ चललहुँ ओकरेपर भरोसा कए कऽ तऽ उ ठीक रहतै तऽ अपनो ठीक रहबय उ नहि ठीक रहतइ तऽ अपनो ठीक नहि रहबय इएह सब कए कऽ चलय छियै गायके बीमारी तीमारी जे भेल तऽ ओकरा देखेलहुँ देखेलहुँ इलाज करेलहुँ कराकऽ ओकर दबाइ बिरो जे होइ छै से दै छी तऽ आब की कहू विशेष बात इएह बात सब छै हमरा जेना सुविधा बुझाइ छै तै हिसाबसँ हम करय छियै काम हँ जै हिसाबसँ बुझाइ छै ओइ हिसाबसँ करय छियै काम बढ़िआँ रहतै बढ़िआँ चलतइ सएहे बात सोचय छियै बढ़िआँ बात बढ़िआँसँ रहू गायके हम सेवा करबय हम देखभाल करबय गायके हम फायदा उठेबय खाय पीयैमे दिक्कत नहि दै छियै जहाँ तक जे होइ छै से खीयबय पीबय छियै हँ मालके मोन खराब भेल तकरो बारेमे कहबे कयलहुँ जे डाक्टर देखबय छियै डाक्टरोसँ देखेलहुँ पड़ोसी अड़ोस पड़ोससँ देखल पूछलहुँ एना होइ छै ओना होइ छै फलाँ चिलाँ हँ तऽ बतेलक तऽ ओकर दबाइ बिर्रो चलबय छियै ओइ सब लए कोनो दिक्कत नहि छै ओइ सबमे सब ध्यान रखय छियै बात इएह छै आओर की कहू आओर जेना जे होतय से समय कटतै हँ वएहपर हम भरोसा छियै एगो माल रखने छियै तऽ ओइपर हम अपन समय निर्भर करय छियै स्वास्थ्य गायके ठीक रहतै तऽ हम अपनो ठीक रहबय गायके स्वास्थ्य नहि रहतइ बढ़िआँ तऽ हमरो दिक्कत हेतै ई ख्यालसँ हम अपन खूब देखभाल करय छियै खूब देखभाल कयली कोइ दिक्कत नहि हइ जेना जे होतय होतय अपन सेवामे लागल रहय छियै सेवामे अन्त नहि छै सेवामे अन्त नहि छै सेवामे अन्त नहि छै चलि रहलै हँ केनाहितो समय कटि रहलै हँ केनाहितो दिक्कत कऽ कऽ काम हम अपन चालू रखय छियै मालके उपर ध्यान रखय छियै जे गायके कोइ तरहके तकलीफ नहि होइ आओर अपने ठीक रहबय तैसँ नहि होतइ मालोके ठीक रखयके हइ इएह सब लअ कऽ चलयके पड़य हइ आओर की कहू आओर विशेष बात जे समयके अनुकूलसँ गाय एखनी ठीक हइ गायोके कोनो दिक्कत नहि छै हँ कोनो दिक्कत नहि छै दिक्कत आबय हइ तऽ ओकरा हम देखभालमे रहय छियै दबाइ बिरोक इन्तजारमे रहय छियै दबाइ बिर्रो दै छियै दबाइ बिर्रोसँ जे ओकरा ठीक कऽ के रखय छी ओहेपर हमर समय कटि रहलै हँ विशेष बात इएह रहलय आब आगे जे होइ एखनी तत्कालीके लेल काम हमर एनाहिते बन्द रहय छै हँ तत्कालीके लेल अपन रेस्ट कयलहुँ हँ गाय बछड़के देखभाल कयलहुँ आओर इहएपर समय कटि रहलै हँ कोइ दिक्कत नहि छै मालके खेनाइ पीनाइ हँ देखनाइ फिरनाइ टाइमपर एकर बात खूब ख्याल रखय छियै हँ जेना जे होतय होतय लेकिन मालके दिक्कत नहि दै लए तैयार रहय छियै खूब देखय छियै खूब बोलय छियै हल्ला चिल्ला तऽ ठीक छै हल्ला चिल्ला कयलक तऽ ओकरोपर ध्यान रहय छै जे किया एना बोलय हइ किएक एना चलय हइ हँ शान्तत रहल तऽ बढ़िआँ बुझायल शान्त नहि रहल तऽ मनमे टेंशन रहि गेल किया एना होइ छै हँ इएह सब बात छै हमरा जहाँ तक जे बुझलामे आबय हइ तै हिसाबसँ हम अपन माल जालके खूब ख्याल कऽ कऽ चलबै बनै छी आओर की कहू माल जालपर खूब ध्यान रहय छै खूब साथमे दबाइ बिर्रो भी अच्छासँ चलबय छियै कोइ दिक्कत नहि समय एनाहिते आबय हइ जाइ हइ दिक्कतो होइ छै तऽ ओकरा हम तनी सम्हाइर लै छियै हँ दबाइ बिर्रो कऽ कऽ काम कऽ लै छियै हँ काम कऽ कऽ ओकरा देखा बहरा कऽ हम दबाइ बिर्रो दऽ कऽ बढ़िआँ रखय छी इहए सब छै बात और की कहू हँ सब बढ़ियाँ छै कोइ दिक्कत नै छै बढ़िआँ बढ़िआँ छै कोइ दिक्कत नहि हइ गायके हम देखाल देखा कऽ खौब बढ़ियाँ सऽ रखै छियै देखा सुना कऽ हँ घासो पानि खूब देली खूब खाइले जतेक जे खेतेसँ खौक देली ओकरा टाइमपर खाइ लऽ आ फीरी रहल तऽ बढ़िआँ लागल नहि फ्री रहल तऽ गड़बड़मे